हाँ हाल ही में कुछ दस दिनों के अंदर मैंने एक सैमसन का टैबलेट ख़रीदा है वह काफ़ी अच्छा है उसका चार्जिंग भी फ़ास्ट होती है और बैटरी भी लम्बी चलती है और डिस्प्ले बढ़िया है और कोई भी तरह की कोई नुकसान नहीं है बहुत बढ़िया है प्रोसेसर भी बढ़िया है अच्छे तरीके से चलता है